एगो तऽ जितबारपुरमे है आओर एगो अररिया सङ्ग्राममे छै आओर मधुबनी रेलवे स्टेशनपर भी देखबै अहाँ उहाँ एतना अच्छा से पेन्टिंगके सिक्कीके काज सभचीज कएल गेल छै मछली उछली भी बनाओल गेल हय उहाँ बहुत अच्छा से आओर सिक्कीके भी सिक्कीसे भी कयल जाइत छै पेन्टिङ्गके ओहो भी बहुत अच्छा उहाँ कलाके बहुत बड़ा ई हय स्टेशनपर कि अगर देखबै अहाँ तऽ दोसरके अहाँ प्रोत्साहित करबै ओहोसभ सिखैके लेल चाहथिन हुनको सभमे जागृति होतै फेर हुनका रास मुखमन्त्री द्वारा हुनका फिर मिलतै अवार्ड मिलै छै जे अच्छा काज करथिन हुनके ने मिलतै सभके थोड़ी मिल जाइत छै ओकर बाद आओर फिर आगे देखबै आओर साड़ी सभपर भी देखबै मिथिला पेन्टिङ्गके एतना अच्छासे सिक्कीके काज ऊज कएल रहै छै ओहिमे सिल्क साड़ी सभ पड़ल कि कहि जेबै ने तऽ खोजबै अहाँ कि हमरा मधुबनीमे जाके ओहे खोजबै कनि मिथिला पेन्टिङ्गके साड़ी तऽ सभदोकानपर तऽ नहि रखै छै एक दू दोकानपर रखै छै ओ साड़ी सिल्कमे मिथिला पेन्टिङ्ग सिक्कीके कढ़ाइ कएल सभ साड़ीसभ रहै छै तऽ लोक तऽ उहाँ जाइ छथिन तऽ ओ सभ साड़ी कनि महङ्गा मिलै छै जब पेन्टिङ्गे छै तऽ साड़ी मिलतै ने महङ्गा उहाँके तऽ लोक सभ जाइत छथिन तऽ खरीदै छथिन आदमीके तऽ नहि होइ हय कि हम खरीदके लअ एबै आओर जे सभ छथिन उहाँके हुनका सभके जानकारी विशेष रहै छै ओहो सभ दोसरके जागृति करैत छथिन तैं मिथिलाके कनि विशेष सभके मधुबनीके तऽ पेन्टिङ्गेसँ सभ कोइके नाम नहि जानकारी छै सभ थोड़ी ओना जनैत छथिन